नमस्ते हाँ हाँ सब है मिलेगा हाँ हाँ हाँ हाँ सब है पेंसिल अच्छा ठीक हाँ हाँ अच्छा हाँ हाँ सामान आपको जो चाहिए वो सब सामान मिल जाएगा हाँ सब है मैथ का हिंदी का इंग्लिस जो चाहेंगी आप वो सब मिल जाएगा हाँ हाई स्कूल भी है मतलब वही है सब सब कुछ का मिल जाएगा मतलब इन्टर हाई स्कूल सबका मिल जाएगा हाँ कहानी का है ग्रामर का है बहुत सारा किताब हाँ सब मिल जाएगा हाँ पेंसील पेन सब हाँ पेन हाँ कलर भी मिल जाएगा ड्रॉइंग सब मिलेगा रेट वही की भई कलास के हिसाब से मिलेगा इन्टर का अलग मिलेगा हाँ तो उनका उनका रेट थोड़ा महँगा रहेगा तो वो डिस्काउंट डिस्काउंट थोड़ा कर देंगे आप ले लीजिए डिस्काउंट हाँ तो चलिए भई मैथ की लेंगी तो मैथ का थोड़ा महँगा मिलेगा मैथ का हाँ डिस्काउंट कर देंगे आप लेइए सही हम ले कर देंगे ना ओके ति मतलब आपको तीनों बेटे हाँ तीनों बेटेयों अच्छा अच्छा समझ गए हाँ अच्छा हाँ दे देंगे आपके तीनों बेटे को ना दे देंगे वो अब डिस्काउंट थोड़ा हो जाएगा आप ले लीजिए हाँ रबर पेंसिल आप जो चाहेंगे जो दूसरी सामग्री हाँ बॉक्स भी मिल जाएगा बॉक्स भी ड्रॉइंग कॉपी भी मिल जाएगा हाँ सब मिल जाएगा हाँ मिल जाएगा कलर ठीक है